हमर यहाँ संस्कृतिमे जे विवाह समारोह होइ छै सबसँ पहिले लावा कासा आओर इएह होइ छै दोसर दिन शाममे फेर भोज ओज भी होइ छै आओर बैण्ड बाजा नाच गान प्रोग्राम ई सब भी होइ छै आओर बराती उराति भी जाइ छै जाहिसँ देखैमे बहुत अच्छा लागै छै पण्डीजी भी किछु मन्त्र वन्त्र पढ़ि कऽ दै छै आओर सुबहमे लड़कीके इहाँ बारात जाइ छै वहाँसँ आबै छै वहाँसँ दुल्हिन जे आबै छै उ आङ्गन सब देखनेमे भी नीक लागै छै आओर अच्छा लागै छै गाँवमे फिर नया खुशहाली आबै छै जाहिसँ कि देखैमे अच्छा लागै छै बड़ा आओर परिवार होइ छै हमर संस्कृतिमे नाम बहुत अच्छा बहुत सब संस्कृतिमे विवाह सब बहुत अच्छासँ सब नियमके पालन करिकऽ होइ छै जे सब भी नियम होइ छै सब नियमके पालन हमरा आर करै छी तब अच्छा से बियाह होइ छै जे छै कि सारा नियमके पालन जे देखैमे बहुत नीक लागै छै